यहाँ हम लोग छोटे थे तो कलकत्ते महानगर में रहते थे पिताजी नौकरी करते थे वहाँ पर हम लोग रेलवे क्वाटर में रहते थे बच्चे सब रेलवे इस्टाफ के बच्चे थे साथ में सुबह दौड़ने दौड़ते थे त हम लोग भी माँ बाप का एक ही लड़का था दौड़ते थे दौड़ में रुचि रखे थे त हम सब ग्रुप थे दस लड़का के दौड़ते थे त उसमें हम फस्ट होते थे हम लोग दौड़ के आए त सुबह दो किलोमीटर त दौड़ते थे दो किलोमीटर जाना दो किलोमीटर आना था हम लोग दौड़कर दो दो किलोमीटर त इतना दौड़ करते थे डेली के काम त सुबह उठ कर जाके काम करते थे उठ कर जाते थे रोड पर घूमने कलकत्ता महानगर में रहते थे आ उसी में फस्ट होते थे आ कला में भी नाम लिखाएँ तो शहर में तो कलकत्ता में कलाब रहता था उसी में न कला में भाई दौड़ होता था त जैसे छब्बीस जनवरी का दौड़ हुआ ज कुछ हुवा उसे हम लोग भाग लेते थे खेल कूद में उसी में भी हम लोग रु रुचि था दौड़ते थे अभी तो उम्र ज़्यादा हो गया तब अब क्या दौड़ेगे अब त पचास के ऊपर उम्र हो गया त दौड़ते नहीं है लेकिन बचपन में अब हम लोग दौड़ते खेल कूद में रुचि में रखते थे अभी तो खेल कूद में रुचि नहीं रखते हैं अब तो अपना स्वास्थ्य को देखना है भाई